जिउआव गेलेनायाबो मोनसे थांखि बियो इडुकिशननि मोनसे क कारिकुलार एक्टिभिटिस बे गेलेनायजोंहाय गावखौ मोजां नाम लाखिलांनो हायो आरो सारा वार्ल्डआवनो गावखौ बे गेलेनाय बिथिं गेलेनाय आयदानि आयदाजों थांनानै गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हायो आरो बेजोंनो थांनानै थानायनि लामाजों लोगोसे सारा बुहुमावनो मिन्थिजानाय जायो बुहुमाव जोंनि लेखा फराखौहाय जों बोरै थांखि लानानै मोनसे सोरखिलांनायनि गोजौ थाखोआव सोरखिलांनायनि जेरैबायदिहाय फरायो नाजालांनायनि गेजेरजों थेवबो बिबदिनो जों गेलेनाय आयदायावबो लेखा फराजों लोगोसे गेलेनाय आयदाखौबो नों लांफालांनो हायो आरो माखासे डिग्रि लाखांनायनि उनावहाय नों थांखि लानानै मोजाङै मोजां दावगालांनो हागोनबायदि बेखौ नोजोर बोनानैहाय नों गेलेनाय आयदायावहाय सारा बुहुमावनो मिथिजानाय जायोब्ला सासे साख्रिआवलानिफ्राय देरसिन गुन आगुनखौ नों बुहुमाव फोरमान खालामनो हागोन आरो बुहुमाव थैनो रोङै मोनसे अमर जानानै गालांनो हागोन बे आरो गेलेनायाव आयदायाव बायदि रोखोमनि गेलेनाय आयदाफोर दङ जेरै एथलेटिक्स बिदिनो भलिबल फुटबल बिदिनो टेनिस लं टेनिस टेबोल टेनिस बायदि रोखोमनि गेलेमु आयदाफोर दङ बे गेलेमु आयदाफोरनि गेजेरावहाय नों जायखौ नों थख' गावनि देहा बोलो आरो नोंनि स्किलफोरखौ लानानै लानानै नोजोर बोनानै नों नांगौबायदि समावहाय जेरैबायदि आङो जाय बिथिङावहाय गेलेमु आयदानि बिथिङावहाय जाय बिथिंखौ लानानै आङो आवगयलांनो हागोन बेखौ बिथांखि लानानै जुदि आरो नों आवगयलांनो होनफिनखानांसिगोन दां